हॅलो म्हाका न्ही म्हापशेच्या को कोचींग इनस्टिट्युट्सा बद्दल मातशें विचारपाचें आसलें तुका खंयची बरी आनी खंयचे रिजलट्स मातशे बरें आसा खंयच्या इनस्टिट्युटाचे आनी तांचे फिज बी कशें कितें आसा ती कितें आयडिया आसतली तुका बरें आनी तांची फीज कशी कितें आसता एका सबजक्टाची आनी जर तर तांची पेकेज बी अशी आसता फूल पी सी एम पी सी बी बी जर घेतली जाल्यार आं बरें बरें बरें म्हाका चलो ना म्हाका चली आसा तें आतां अकरावेक पावपाचें आसा सो जस्ट विचारपाचें आसलें म्हाका बरें तर हांव वचून चवकशी काडटां तर थंय